अ ओं नोंथाङा मुकेस ना मुकेस दैमारि अ आङो अवेस्ट बेंगलनिफ्राय बुंदों

अ नोंथांनि नाम्बारखौ आं सासे लोगोनिफ्राय लादों उदालगिरिनि होननानै खोनादों नोंथांखौ अ माने नोंथांनाव मोनसे हेल्प बिनोसो नागिरदोंमोन आरो माने आं बावैनो नै उदालगुरियाव थांगासिनो दा बिनि थाखाय अवेस्ट बेंगलनिफ्राय गुवाहाटियाव मोनहैखांनायनि उनाव गुवाहाटिनिफ्राय बोरै थांनांगोन उदालगुरिसिम ट्रेनजों अ खैथायाव मोनगोन बा अ आंथ हरैथिंजाय बारथायावसो मोनहैगोन नङा आं बारथायावसो मोनहैगोन नङा

ओं सेकेन्ड ट्रेन गैया नामा अ अ गुवाहाटिनिफ्राय उदालगुरिसिम टिकेट भारायाबा बेसेबां बिनिफ्राय अ अ अ ओरैनो उदालगुरि स्टेसना स्टेसननिफ्राय बेसिबां गोजान थांनांगौबा टाउना उदालगुरि स्टेसननिफ्राय टाउनसिम बिसिबां गोजान जायोबा अ अ होनब्ला टाउन खाथिब्लाथ' मोजाङानो जागोन मोना हैयोब्ला हर थाहैनांगोननालाय ओ ओ रुम भाराफोर मोनगोनबा हटेलफोर अ अ अ आं अवेस्ट बेंगलनि ओं नोंथांनि नाम्बारखौ बै रगेन होननायनिफ्राय लादोंमोन आं औ बे लोगोनालाय औ गाहायथ' आरो मानसिया इ सासे नाम्बार नाम्बार हरनां होननानै हरदों आरो नोंथांनि नाम्बारखौ उम दे दे आं दा आनदायब्ला नोंथांनाव सोंहरफिनसै गाबोनफोर उम दे